आंनि माखासे मोजां मोननाय बाइकफ्रा रयेल एन्फिल्ड हिमालाया आं बेफोरबायदि बाइकखौ जोबोर मोजां मोनो नाथाय आंनाव दा सुपार स्पेल्नडार बाइकसो दं मानोना बे बाइकखौबो आं मोजां मोनो मा होननानै बुङोब्ला बे बाइकआ सालायनो मोजां गोजान लामा हान्थिब्लाबो थाव खम खारो एक लिटार दुइ लिटार थावजोंनो गोजान गोजान लामा थांनानै फैनो हायो बेनिखायनो आं बे बाइकखौ लानाय जादों बे बाइकजों गोजान गोजान लामा थांनो हायो गोजान गोजान लामा थांनायाव फैसाफोर एसे शर्ट जायोब्ला दुइ लिटार तिन लिटार थावजोंनो थांनानै बेरायनानै जायगाफोर नायनानै फैनो हायो

गोजान गोजान नों ट्रेबेलिं खालामनो थाखाय गोजान गोजान नों ट्रेबेलिं खालामनो थाखाय हिमालाया रयेल एन्फिल्ड बेफोरबायदि बाइखौ लायोब्ला मोजां मानोना बेफोरनि माखासे इनजिन जिखिनि मेशिनफोर बे मेशिनफ्रा गोजान गोजान लामा हान्थिब्लाबो दुंआ गारियाबो सालायनो मोजां बेफोरबायदि गारिखौ सालायोब्ला सिं साया लामाया गाज्रिब्लाबो मोजाङैनो सालायनानै थांनो हायो सालायग्राया खस्थ' मोना आराम सालायनानै थांनानै ट्रेबेल खालामनानै बेरायनानै फैनो हायो बेफोरबायदि बाइकनि प्राइसाबो गोबां बेफोरबायदि बाइकजों इन्जय खालामनानै बेरायनानै फैनानै गुबुनफोरनोबो खोन्थानो हायो जे बेफोरबायदि बाइकआ मोजां बेफोरबायदि बाइकखौ लायोला नों गोजान गोजान लामा हान्थिनो हागोन नों ट्रेबेल खालामनो हागोन नों नोंनि गोसोनि नायनो लुबैनाय जायगाफोरखौ नायहैनो हागोन बेबायदिनो हिमालाया रयेल एन्फिल्ड बेफोरबायदि बाइखौ लायोब्ला बेफोरबायदि होननानै बेफोरबायदि बाइकनि सोमोन्दै गुबुन सुबुंफोरनोबो एडभाइस होनो एबा खोन्थानो मिन्थिनो हागोन